میں نے ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی نیت سے سہارنپور ضلع کے اندر ایک پانڈولی گاؤں ہیں جس کے اندر جس کا میں سفر کیا وہاں پر مولانا حسین صاحب ہیں جو تصوّف کے ایک بہت بڑے امام ہیں تصوّف کے لائن سے ایک ان کی الگ ہی پہچان ہے پورے ملک ہندوستان کے اندر تو ہم بھی اپنے نفس کی خاطر ہم اپنے نفس کو صحیح کرنے کی خاطر ان کے یہاں گیا اور پورا ایک مہینہ رمضان المبارک کے اندر ایک مہینہ ان کے ساتھ رہا اور ان کے ساتھ رہنے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر جو بہت سارے برے خیالات تھے بہت ساری چیزیں جو دلوں کے اندر نہیں آنی چاہئیں شریعت کے رو سے وہ تمام چیزیں ہمارے دلوں سے نکل گئیں اور پھر آئندہ کے لیے ہمارا نفس اس بات پر آمادہ ہوا کہ یہ جو برے بری چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر نہ آئے اور ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہا کریں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں جا کر حاصل ہوا بہت سارے تجربے حاصل ہوئے اور بہت ساری زندگی کے بہت سارے پہلو تھیں جس کو سیکھنے کا موقع میسر ہوا یہ تمام چیزیں ہیں جس کو میں نے ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی غرض سے پانڈولی مولانا حسین صاحب کے یہاں کا سفر کیا